होटल में हमलोग डिलीवरी किए किए थे समय से खाना मिलेगा समय से हमलोग खाएँगे और समय से अपने काम में जाएँगे लेकिन समय कहाँ है आप आदेश का उल्लंघन कर सकते हैं आदेश का आप पालन नहीं कर रहे हैं हम आपको दे दिए थे जो ऑर्डर दिए थे जो हमको पनीर चाहिए सब्ज़ी चाहिए रोटी चाहिए दही चाहिए या कोई मिठाई चाहिए भोजन के लिए आने में अगर इतनी देर कीजिएगा तो कैसे हमलोग खाएँगे कितनी देर इन्तज़ार करेंगे भोजन के आने का बेसब्री से इन्तज़ार कर रहे हैं और और जानना है कि आप जाने हैं कि आप टाइम से दे देते हैं खाना इसीलिए हम आपके यहाँ आए हैं डिलीवरी भी किए थे हमलोग इन्तज़ार कर रहे हैं कि समय से आएगा तो खाएँगे खाना खाएँगे आराम करेंगे और आप फ़ोन भी बन्द रखते हैं और टाइम से खाना भी नहीं देते हैं ऑर्डर किए हुए हैं लेकिन